हमे खाना ऑडर कएने रहिए हँ जे मतलब कि जे गरम खाना हमरा चाहिए आओर हमरा हँ घरमे इन्तजार करैत करैत खाना आदमीसभ चलि गेलै हँ आओर अहाँ खाना जे भेजलिए हँ मतलब बहुत ठण्डा छै आओर ठण्डा खाना हमेशा नहि ने खाएल जाए छै जे आओर हमरा घरके आदमी हँ जे छै कि जे गरम खाना तुरन्त हँ जइसे बनलै हँ ओइसे अगर खाना हँ पैक करिके भेजलकै हँ तऽ हुनका खानामे किछु एहन सेहत भी अच्छा रहै छै हँ आओर ई तो ठण्डा करिके खाना हँ जे भेजलिए हँ बढ़िआँ पन्नीमे जे करिके भेजलिए इसी कारण अपनो तऽ खाना वापस ले जाइए आओर हमरा हँ जे छै कि अभीके अभी खाना हँ गरम गरम बना करिके हँ भेजिए जे हमरा घरके आदमी भी हँ जे मतलब खाना खाइले बैठल बैठल जे बोर हो गेलै हँ कि आब खाना अएतै हँ अब खाना अएतै अपना आदमीके भेजिए आओर ठण्डाएल खाना ले जाइए आओर अभी हँ गरम गरम बना करिके हँ आओर ओकर बाद पैक करिके भेजिए पॉलिथिनमे अगर खाना भेजबै तऽ अएते अएते रस्तेमे ने ठण्डा हो जाइ छै हँ जे बढ़िआँ खाना हँ भेजबै हँ आओर ओकर बाद हँ ओकरामे थोड़ा सलाद अलाद भी दे देबै ताकि हँ जे उपरसे सलाद हँ बहुत पसन्द पड़ै छै सलाद रहै छै तऽ ठीक रहै छै आओर हमरा घरके आदमी कि छै हँ कि सलाद भी हरेक आदमीके पसन्द छै आओर ओकर बाद हँ पॉलिथिनमे नहि भेजबै हँ आओर हम ऑडर कएने रहिए हँ कि जे सबेरे हँ आठ बजे आओर तोँ अएलऽ हँ दुइ बजे हँ तऽ दुइ बजे खाना खाएल जाए छै हँ लन्चके टाइम हम दुबारा खाना हँ खाएल जाइ छै हँ एक बजे लन्चो केहन बार कि दुइ बजे तोँ खाना लैके अएलो हँ जे हमरा हँ आठ बजे हँ खाना चाहिए हँ दुइ बजे खाना कइसे कहिने लैके अएलहो हँ खाना जे अपना वापस करि ले जा हमरा हँ गरम खाना बना करिके आओर तब भेजिहऽ हँ